تلنگانہ میں حكومت كو كھیلوں كو آگے بڑھانے كے لیے اسكولوں میں بھی كھیل كو شامل كرنا چاہیے ایكٹیویٹی كے لیے كالجوں میں بھی گراؤنڈس اور گراؤنڈس بنانے چاہیے جس سے وہ اسپورٹس میں حصہ لے سكیں كیونكہ آج كل ٹیكنالوجی كی وجہ سے فون میں ہی بچے ویڈیو گیم گیمس كھیلتے ہیں اور ہیلتھی نہیں رہتے ہیں اور فیزیكل ایكٹیویٹی نہیں رہتی اسكول میں بھی گراؤنڈ نہیں رہنے كی وجہ سے بچے ویک ہو رہے ہیں اسی لیے تلنگانہ حكومت كو چاہیے كہ بچوں كے لیے الگ سے علیحدگی زمین لے كر وہاں پر اسپورٹس گراؤںڈ بنائے اور وہاں پر ایكٹیویٹی ركھے بچوں كے لیے خاص طور پر كالجوں اور اسكول كے بچوں كے لیے كیونكہ وہ بچے بالكل ہی ویک ہو جا رہے ہیں ویڈیو گیم وغیرہ كھیل كے فونوں میں ہی اسی لیے ہمیں چاہیے كہ فروغ تو اسپورٹ كو فروغ كریں فروغ کریں اور اسے آگے بڑھںے دیں اسپورٹس میں بچے كو